जीअं त मूंखे ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे पहिरीं खां वठी पप्पा खे ॿुधंदी हुयसि ॻाईंदे त मूंखे ॾाढो ईअं लॻंदो हो की मां बि ॻायां नंढे हूंदे खां वठी ऐं हाणे त मां मतिलबु ॿुधी ॿुधी करे ॻाईंदी आहियां ऐं जॾहिं बि मतिलबु घर में पाण रेडियो चालू कंदा आहियूं यां टी वी चालू कंदा आहियूं त उन में गाना हलंदा आहिनि गीत सुठा सुठा त मां उन्हनि सां गॾु गॾु गानो ॻाईंदी आहियां गुनगुनाईंदी आहियां मूंखे ॻाइण सां ॾाढी दिलि खे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं अगरि भविष्य में मूंखे केरु मौको ॾींदो त मां स्टेज शो बि करणु पसंदि कंदसि ऐं प्लेबेक सिंगर बि थियण जो सुपिनो आहे भई मां अॻियां हली करे ॾाढो सुठो ॻायां जीअं लता दीदी आशा दीदी इहे ॻाईंदियूं आहिनि पंहिंजे भारत जा रत्न आहिनि उहे ॾाढो मस्तु ॻाईंदियूं आहिनि उन्हनि खे ॿुधी ॿुधी करे भई मूंखे बि ईअं लॻंदो आहे त मां बि पंहिंजे भारत देश जे लाइ ॻायां ऐं अॻियां हली करे पंहिंजो पंहिंजो नालो रोशन कयां ऐं पंहिंजे परिवार जो नालो रोशन कयां पंहिंजे भारत देश जो नालो रोशन कयां अगरि कोई मूंखे मौक़ो ॾींदो त मां स्टेज शो बि कंदमि ऐं कोन्सेप्ट कंदमि ऐं प्लेबेक सिंगर बि थियणु चाहियां थी जीअं त मुंहिंजो भाउ बि ॾाढो सुठो ॻाईंदो आहे वॾो भाउ आहे मुंहिंजो उहो बि ॾाढो मस्तु ॻाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजा पप्पा बि मां उन्हनि खां ई एक्सप्रेशन्स वरिता आहिनि इहे ॻाइण जा ऐं ॾाढो मूंखे मुंहिंजी दिलि खे ख़ुशी थींदी आहे ॻाईंदे इन करे बहितर खां बहितर मां ॻाए सघां इन करे मां पंहिंजे गले जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां जीअं त भई गर्म गुनगुनो पाणी करे पीयां त जीअं मां बहितर खां बहितर ॻाए सघां ऐं खाधे में खटी शइ यां वधीक गर्म मसाल्हा न खावां ऐं वधीक गर्म शयूं बि न खावां जंहिं जे करे मुंहिंजो गलो ख़राबु थिए ऐं मां पोइ अॻियां हली करे न ॻाए सघां इन करे मां अगरि किथे ॿाहिरि बि वेंदी आहियां त पंहिंजी सिहत जो पंहिंजे गले जो पूरो पूरो ध्यानु रखंदी आहियां